हमरा सबके एरियामे तऽ हमर सबके जे एरिया हय ओइ आसपासमे तऽ नहि हय लेकिन हमरा बगलके जे शहर हय सीतामढ़ी जे जिला जे हमर सबके पड़ै छै ओइ सबमे बराबर स्वास्थ्य समस्याके अन्तर्गत इलाज चलैत रहै यहाँसँ दूर दूर जे मानसिक एकर सन्तुलन आदमीके बिगड़ि गेल रहै छै उ सब जे बहुत कष्ट उसमे हय जे कोइ डिप्रेशनमे चलि गेलै ओकर इलाज होइ छै जे मनोवैज्ञानिक सब अबै छै मतलब ओकर सब जे भी मरीज सब रहै छै ओकर सबके इलाज कयल जाइ छै आओर हमरो सबके एरियामे कभी कभी मनोवैज्ञानिक सब आओरके शिविर लगाके प्रचार प्रसार करबा के जे भी ओहेन मरीज रहै छै ओकर सबके इलाज कयल जाइ छै आओर उचित इलाज कयल जाइ छै सबके टाइम टाइमपर महिना दू महिना चार महिनापर शिविर लागके सरकारके तहत सरकारी शिविर लगै छै आओर जे जे भी ओहेन हय मरीज सब एकर इलाज कयल जाइ छै आओर जे सीतामढ़ी भऽ गेलै बगलमे हमर सबके जे शहर हय ओइमे तऽ हमेशा चौबीस घण्टा एहन उपलब्ध हय व्यवस्था जहाँ एहन डॉक्टर सब बैठय छै जेहन मरीज सबके मानसिक सब सन्तुलन बिगड़ि गेल रहै छै तऽ मनोवैज्ञानिक द्वारा ओकर सबके इलाज कयल जाइ छै अच्छा उचित इलाज कयल जाइ छै सबके आओर रिजल्ट भी मिलै छै पेशेंट सब ठीक भी हय छै बहुत सुविधा हय पहिलेवला तऽ बात छै नहि ठीक हय पहिलेसँ आब सबके इलाज आब ओहन समस्याके समाधान तऽ धीरे धीरे होइते हय गम्भीरसँ लए के जे तनी मनी हय ओकरा सबके भी अच्छा इलाज कयल जाइ छै